मछली पकड़ने में हम को कई मूस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसी हम मच्छी पकड़ रहे हैं मच्छी पकड़ते टाइम जैसे मच्छी को हम जैसे तालाब में या कहीं गड्ढे में मच्छी है तो मच्छी को हम निकालने के लिए जैसे उस में से पानी का बाद बहाते हैं कि इस तरफ़ का पानी निकाल के उस तरफ़ पानी कर किया जाता है तो तब हम को मच्छी मिलेगी जब हम इस तरफ़ से उस तरफ़ को पानी निकाल के करते हैं जब मच्छी हम को करीम में दिखाई देने लगती है तो कभी कभी क्या है वो पानी कहीं से टूट कर के फिर वापस आने लगता है तो हम को उस में बहुत से तरीक़े का उपयोग करना पड़ता है जैसा वो बाँध मान लो बाँधा हुआ है में टूट गया तो उस में हम क्या करते हैं जैसे पटरी का पटरी हुआ लकड़ी का उस में हम तुरंत उसको खड़ा कर देते हैं पटरी लगाने के बाद पानी तुरंत रुक जाता है तो हम को क्या है एकाएक जो है वो मिट्टी नहीं मिल पाएगा और इसके बाद मिट्टी नहीं मिल पाएगा तो पानी पूरा फिर अन्दर चला जाए जो हम मेनहत किए रहते हैं पानी निकालने के इस तरफ़ किए रहते वो पानी फिर अगर वापस चला गया तो मच्छी हम को मिलने में बहुत मुश्किल हो जाता है तो हम लकड़ी की व्यवस्था कर के रखते हैं तो उस में पटरी लगा देते हैं तुरंत पटरी को ऐसा खड़ा कर लगा के दबा देते हैं जब पटरी को हम दबा देते हैं तो पानी एकाएक रुक जाता है तो ह जब हम उस में दो चार लोग रहते हैं तो उस में हम लोग मट्टी डाल कर तुरंत उसकी बंधाई कर देते हैं जब उसको बाँधते हैं तो फिर हम दुबारा मच्छी को फिर पानी निकाल के पकड़ते हैं कभी कभी जब मच्छी को हम पकड़ते हैं तो मच्छी पकड़ने टाइम में कभी वो जब मच्छी का पूँछ पकड़ हाथ में आता है तो मच्छी जो हाथ से छटक के निकल जाती है तो हम को उसको सोंचना पड़ता है हम ये इसके लिए मच्छी कैसे पकड़ेंगे क्या उपाय करना है फिर इसके बाद मच्छी को हम क्या करते हैं उस पानी को ऐसा घंघोर देते हैं पानी को गन्दा कर देते हैं पैरों से पैरों से मार कर के पानी को पूरा गन्दा कर देते हैं जब पानी को गन्दा करेंगे तो मच्छी ऊपर आ जाती है ती इसके बाद जब जैसे कहीं कहीं तूफ़ान आ गया तूफ़ान आने के बाद तूफ़ान आ गया तो उससे हम को कैसे बचना है जैसा तूफ़ान आ गया तो तूफ़ान चक्रवर्ती हुआ तूफ़ान कोई हवा हुआ या कोई प्राकृतिक तूफ़ान है आ गया उसको हम को बचने के लिए जैसे तूफ़ान आ गया तो हम को पेड़ पौधों को नीचे नहीं बैठना है घर में नहीं बैठना है मतलब एक ऐसे स्थान पर हम को बैठना है जिससे हम को तूफ़ान से बच सकें तूफ़ान से बचने के लिए पेड़ के नीचे मत बैठो आप कहीं एकांत जगह में जैसा कहीं ऊँचाई खाई हो खाई के नीचे आप बैठ जाइए तो आप तूफ़ान से बच सकते हैं जब खाई का ऊँचाई में रहेगा तो उसके नीचे आप बैठेंगे तो हवा ऊपर से निकल जाएगी तो आप तूफ़ान से बच सकते हैं तूफ़ान से बचने के लिए कहीं आप पैदल मत चलिए जैसे आप सफ़र में है तूफ़ान आ गया तो आप तुरंत वहीं रुक कर के कहीं किसी दीवार का आड़ देख के या कोई पहाड़ कोई ऊँचाई सामान हो पदार्थ हो उसको देख रहे उसके बग़ल में बैठ जाओ तो आपको हवा से ऊपर निकल जाएगा आप तूफ़ान से बच सकते हैं